बागबानी मां मुंहिंजे दोस्त खां प्रेरित थी करे अपनायो हिनखां ऑक्सीजन वधंदो आहे ऐं प्रदूषण घटि थींदो आहे हरियाली सॼे देश लाइ सुठी आहे इन करे मां बागवानीअ खे अपनायो ऐं सभिन खे प्रचार पियो करां हिन लाए कि जेतरी थी सघे बागबानी करो ऐं देश खे वधायो